जे आओर इहाँ आब ई करलिए जे कागज पत्तर लैके कोर्ट गेलिए कचहरी गेलिए भीड़ भड़क्का होइ छै उहाँपर सबकिछु करनाइ पड़ै छै जेनाइ पड़ै छै जेना बच्चा सभके जाति आवासीय बनै छै ब्लॉक जाए पड़ै छै ब्लॉकमे सब कागज पत्तर निकलै छै ओतए सहलो जो होइ छै ई चीज करिके हम थाकि गेल छिए ईसब लैके जाए छिए जेना हेबे जमीन जगहके कागज पत्तर छै ओहि लैके जाए पड़ै छै कोर्ट जाए पड़ै छै कोर्टमे टाइम लागै छै खड़ा होइ छै धूप छै जाइमे समस्या अथी होइ छै टाइम लागै छै ओहि सबमे जाइमे एहि लैके ओतए परेशान होइ छै आदमी जाके करै खातिर सबकिछु करै खातिर परेशान होइ छै ओहिठाम ओहि लैके ओहिठाम नहि जाएले पड़ै छै एहि सबमे छै जमीन जगहके उलझनमे कागज पत्तरमे टाइम लागि जाइ छै आबैमे जाएमे आब धूपके लैके परेशानी बुझबै छै जाके अथी होइ छै समस्याके हल होइ छै बच्चा सभकेँ सभकेँ इसकुलवलामे सब कागज पत्तरके टञ्च करनाइ छै घरेलू भाषामे सभकोइ देनाइ छै लेनाइ छै कतए कि करनाइ छै गपशप करनाइ छै जाहिसे गपशप करनाइ छै जानना छै बाबू ई चीज करिके सभकोइ देलिए लेलिए ई चीज करलिए ई चीज बतेलिए कहाँ गेलिए घर गेलिए घरसे अएलिए फेर थाना जाए पड़लै थानामे फेर कोनो कागज निकालिए ने निकालिके केस मोकदमाके उलझन लागि गेलै सबकिछुके ओतना कागज पत्तर निकालैमे टाइम लागि गेलै जमीनके रसीद खोजबाके ने किछु टाइम लागै छै सब समस्याके देखै पड़ै छै कतए कि होइ छै नहि छै आब दुइ टा आएल गेल छै सबकिछु कै देलहुँ ई चीज करलहुँ ओ चीज करिके राखलहुँ जेना छै कि हेबै बच्चे सभमे छै सब उलझन लागि गेल बाबुएजी अएलै सभकेँ एना भए गेलै सभ चिल्लाबे लागलै एहि लैके सबकिछुके जाके आबै सभ पड़लै से कि लोक करै पड़तै नहि करै पड़तै कोना हेतै नहि हेतै से कि करबै लोकमे जै पड़तै कि कोना जे कागज पत्तर निकलतै बच्चा सभके जाति आवासीय बनतै एँ एहि प्रकारके सबकिछु करिके देनाइ छै हमसभ करने छिए हे ई चीज लेलिए ई चीज देलिए एतए गेलिए थाना गेलिए कचहरी गेलिए सबकिछु लेलिए जेनाकि सबकिछु प्रकारके सब बोलल जाइ छै सभके भरल जाइ छै सभकोइ देने जाइ छै लेने जाइ छै ई करलोमे छै कि ईसब बताबै छै एना एना बात छै कठे छै कठिन होइ छै सभकोइ देने छै